दाथ' गोबां मानसिफ्रानो फेसबुक सालायो आरो हवाटसेप गासिबो नायजोबो जोंनि गोदोनि दिनावथ' बिदि मबाइल सबाइलनि जेब्बो गोनांथि गैयामोन आरो नुआमोनबो टि भि टिभिखौ नायोमोन सम सम खिन्थु दा फेसबुक हवाटसेप बयबो नायो आंबो नायो बिदिनो इन्सटाग्राम रिल्स भिडिय'बो नायो आंबो बानायो सम सम टाइम मोनबा आरो आं फेसबुकाव साउथ फिल्मनि साउथ फिल्म फैयो बेफोरखौ आं बिराद मोजां मोनो नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो ओमफ्राय आङो संनाय खावनायनि आंनि जानाय ओमफ्राय गारदेनाव फट' खेबजानाय बेफोरखौ आं पस्ट खालामो आरो आङो बेयाव फुङाव सम मोनबा दसे नायो ओमफ्राय संनाय खावनायाव दोनथ'यो ओमफ्राय आं दसे बेलासि टाइमाव आं आराम थायो जेब्ला अब्ला आङो दसे नायो ओमफ्राय मोनायाव ओंखाम जाखांनानै उनदुबा दसे नायो बे समाव सम मोनो आङो आङो बिनि सोमोन्दै मोजां मोनो बा मोजाङाव बाहायबा मोजां मोनगोन गाज्रियाव बाहायबा गाज्रि मोनगोन आरोना